आच्चा दै सानस्रियोब्ला जों जेनेबा मोनसे बैसागु मागो फोरबो आमथिसुवा फोरबोफ्राव मोनसे सम सम जोंनि बर' समाजाव माने मोनसे बादायलायनाय जायहा जेसेबांनोखि सानस्रिनो थाखाय माने मोनसे जायगायाव दै गोथौआव जाय जेसेबांनोखि सानस्रिनानै फार्स्ट थांनो हायोब्ला जों माने बान्था होलायनाय जोङो बै फोरबो समफ्राव खालामनाय जायो माने फोरबोफ्राव बे बान्थाखौ देरहासार बान्थाखौ मोननो थाखाय जोङो दै गोथौआव सानस्रिनायाव मालायखौ जुदि सानस्रिनायखौ हाया हाया जुदि नुदोंब्ला आंबो बादायनानै जेनेबा बै बान्थाखौ मोननो थाखाय सानस्रिनो माने लुगैनाय जायो आरो बेफोरबायदि गोथौ दैफोरखौ माने गियालासिनो माने आखाय फारनैजों आइथिंजों दावनानै जोङो माने बोलो होनानै गावखौ खोमा गन्थं बासायनानै जोङो माने दावगालांबाय थानो हायो आखायजों बुब्राबनानै आइथिंजों जोब्राबनानै दैनि सायाव खरासिन खासेवफोर बायदि एम्बुफोर बायदि बारलांनानै जावनानै जोङो माने बै सोरबा सासेया जुदि सिगां जादोंब्ला बिनि माने सिगां जानो थाखाय नाजालायनानै जों माने सिगां मोनहैनो थाखाय रुगुंखौ मोनहैनो थाखाय जोङो सानस्रिनानै दैखौ बारलाङो बारलांनानै जायहा जुदि जोङो सिगां मोनहैयो बिनि माने गिबि बान्थाखौ होलायनाय जायो बे माने जों बेयावहाय जोबखांनानै उनावहाय जोङो सानस्रिनाय हुदाया जुदि जोबखांनानै माने बादायनाया जोबब्ला बान्था रानलायनाय जायो दा बिनि गेजेराव रोंगौथिया बेनो थब्ल'नानै जोङो माने फार्स्ट गोख्रैयै दावलांनोबो हायो आरो जोङो माने खायदा बायदा लानानै जोङो थब्ल'नानै गावखौ खायथ्रा खुयथ्रा दावलांनानै बा आखायजों बुब्राबनानै बा आथिंजों जोब्राबनानै नोङो मालायनि फार्स्ट मोनहैबा नों माने बेखौ बान्थाखौ मोननो लुबैनाय जों माने जायहा बोलोगोरा सानस्रिनो गोरा बिफोरबायदि माने सुबुङा बै गिबि बान्थाखौ जोङो मोननो हायो आरो